देखबै अहाँके हमरा समस्तीपुरसे दरभङ्गा जाइके छै तऽ फोन करब आइ फल्लाँ जगह हमरा जाइके छै कतेक आदमी छै अहाँ कखन अएबै कतेक पाइ लेब अहाँ एतेक पाइ लेथिन एतेक पाइ लेथिन वएह बोलथिन जे एतेक टाइम लगत एतेक आदमी जाएब इएहसब छै बुक करू अहाँ फोन कऽ देब हम अएथिन ने बैठबै बढ़िआँकऽ अपन जाएल जेतै अपना आरामसे अपने ही टाइममे अपना गाड़ी चलेथिन आओर सुबहमे से अपना गाड़ी चलेथिन ठीक ठाक से अपना जएबै अएबै देखै छिए कभी कभी बढ़िआँ बढ़िआँ गाड़ी आराम से ठीक से जाइ हइ आराम से कभी कभी देखै छिए कोइ ड्राइवर एन्नेसे ओन्ने एन्नेसे ओन्ने तनि घुमेलक अपना बढ़िआँ से गेली अएली अपना हिआँ समस्तीपुरसे दरभङ्गा जाइके छै ड्राइवरके फोन करबै ड्राइवर कहथिन हँ हँ भाइ साहब कहाँ जेबै अहाँ हँ बहनजी अहाँ कहाँ जेबै तऽ हमरा फल्लाँ जगह जाइके छै तऽ अहाँ कतेक भाड़ा लेब तऽ एतेक भाड़ा लेब कै आदमी छी अहाँ एतेक आदमी छिए ठीक हइ अहाँके पट पटि गेल आबै छी कहाँ मिलब अहाँ हँ तऽ फल्लाँ जगह मिलब कहाँ तऽ समस्तीपुरमे समस्तीपुर कोन गाँव तऽ पुरुषोत्तमअन्पुर गाँव पुरुषोत्तमअन वएह गाँव समस्तीपुर जिलामे वहाँ अहाँ आ जाउ वहाँ हम मिलब अहाँके हम ओ आके ड्रॉप कऽ लेब वहाँ से आराम से अपना जाउ दरभङ्गा जाएल जेतै दरभङ्गा कहाँ जाएल जेतै तऽ जाइ जेतै घुमैलए घुमि आरके अपना वहाँ से वापिस चलि आएब